हेलो हाँ पच्चीस आम के पेड़ कौन आम लेना है आपको पाँच गो मारगा हाँ मालदा आपको पड़ जाएगा तीन सौ तीन सौ का एक पेड़ पड़ेगा

हाँ उसका आपको दो सौ साठ पड़ जाएगा हाँ पल आम सात आठ भेराइटी होगा सब मिलाकर

चार चार पेड़

लीची का पेड़ भी है लीची का पेड़ आपको दो सौ रुपया पर पेड़ पड़ेगा दो सौ रुपया पर पेड़

तो अगर हाँ हम लगवा देंगे हम लगवा देंगे उसका आपको अलग कॉस्ट देना पड़ेगा हाँ मेरे पास है लगा लगाने का चार्ज देखिए मेरा तीन जाएगा चार आदमी का हुआ आपको एक मंथ तक उसमें थोड़ा बहुत काम करते रहेगा थोड़ा बहुत कुछ करेगा हाँ तो उसका द बीस हज़ार रुपया चार्ज बनेगा एक मंथ में पूरा ऊ आपको लगाकर सब चीज़ सही करके वह आपको दे देगा हाँ बीस हज़ार लगेगा हाँ एक मंथ तक वह ऊ एक मंथ तक वही सारा उसमें जो भी करना हो वही करेगा उसमें आपको एक मंथ तक कुछ भी नहीं करना होगा

अच्छा ठीक है तो हम

उसका जो पे अगर आप मेरे यहाँ से ले गए अगर ऊ पेड़ सूख गया तो फ़िर हम आपको उसके बदले दूसरा पेड़ दे देंगे इसे हम गारंटी दे सूखे नहीं नहीं उसका प्राइस नहीं लगेगा हाँ जी बोलिए बैदको नहीं रतनपुर में हैं रतनपुर हेमराह हम पहुँचवा देंगे ट्रांसपोर्ट फ्री है ट्रांसपोर्ट हम खुद पहुँचवा देंगे ठीक है हम हम सब पहुँचवा देंगे आ बिल भी भिजवा देंगे हम ठीक है हम भिजवा देंगे ठीक है ठीक है ठीक ठीक है हम भिजवा दे

ठीक ठीक